जैसेकि गाँव घरमे कोनो काममे दिक्कत होइ छै जे ई काम नहि कर पयबहु काम नहि करि पयबहु लेकिन अगर दिमाक लगयबहु तऽ जरूर करि पयबहु आ असम्भवकेँ सम्भव करि पयबहु तऽ ई लिए मेहनत करयके चाही दिमाग लगयके चाही आओर मेहनतिसँ आगाँ बढ़यके चाही जे ई बहुत अथी करयके चाही जिद करक चाही जे ई काम करि देखयबहु आओर जरूर करि पयबहु असम्भवके सम्भव करि पयबहु मेहनतसँ होइ छै ईसभ काम से ई दुआरे सोचयके नहि चाही जे ई काम नहि करि पयबहु सभ कु सभ असम्भवकेँ सम्भव करयके चाही आओर मेहनत करक चाही जैसे खेतीबाड़ी कोइ कोइ कहै छै हे ई ई खेतीबाड़ी नहि करि पयबहु फेर आदमी बहुतसँ लोग जे ई का पढ़ाइओ बारे कहै छै जे ई नहि करि पयबहु ओहो तऽ मेहनते मेहनते करय पड़ै छै कोइ कोइ लोक कहै छै पढ़ि नहि पयबहु कोइ कोइ लोक कहै छै ई काम नहि करि पयबहु अरे की कहै छै ओ स्थिर दिमागसँ सोचू आओर डरो मत दिमाग लगाओ आओर शक्ति जागरण करो आओर मेहनत करो सभ असम्भवकेँ सम्भव सम्भव होय जाइ होइ जयतहु से डरो मत काम देखि कऽ कामचोर लोगोँ सम्भव करो असम्भव की बहुत बहुतसँ लोग जे बहुतसँ औरतो होइ छै ने जे रोटी बेल नहि पयबहु बहुतसँ लोग कहै छै खाना नहि बनाय पयबहु लेकिन हँ सभ तो आदमीए है खून पानी तऽ सभके एक्के छै तऽ किएक नहि करि पयतह कोइ कोइ लोक हइ छै कामचोर काम काम डरसँ कहै छै की नहि करि पयबहु लेकिन नहि नहि ओसभ नहि होइके चाही कामचोर नहि बनक चाही अरे बेटा बेटी खातिर ने मेहनत करयके चाही सभ असम्भव कामकेँ सम्भव करयके चाही रोटियो बेलक चाही मन लगाय खाना बनक चाही मन लगाय आओर फेर आरो किछु किछु सोचक चाही जे जे राजा आदमी छै ओकरा तऽ सभकिछु पूर्ति छै जकरा जॉब होय गेलहु ओकरा तो पैसाक कोइ कमी नहि छै लेकिन गरीब आदमीक तऽ बहुत सोचय पड़ै छै औरत लोककेँ बहुत सोचय पड़ै छै अरे सोचयसँ की मिलै छै दिमाग लगाओ किछो बिजनेस करो मेशीन चलाओ फेर आरो किछु किछु काम करो मे का कपड़ा सीयो या बिजनिस करो आरो किछुमे दिमाग लगाओ पढ़ाओ लि जो पढ़ाइ पढ़ाइवला व्यक्ति दो दोसर बच्चा कोचिंग पढ़ाओ किछु तऽ पैसा होय जयतहु बच्चालोकके खर्चा निकल जयतहु आओर फेर बिजनेस करो किछो चूड़ी लहठी बेचू दोकान खोलू चावल दालि बेचू आलू बेचू पियाज बेचू किछु तो बेटा बेटीके सुविधा होय जयतहु पढ़ाइमे खिलाइमे तऽ ईलिए हाथपर हाथ दऽ कऽ बैठय बैठि कऽ आर सोचलासँ किछु नहि होयवला छै आर बेटाबेटीके संस्कारभी के संस्कार खराब होइ छै भूख मरै छै तऽ ईलिए भाय बहिन कोइ भी गरीब गरीब छै तऽ सोचू नहि सोचलासँ किछु मिलयवला नहि छै आर दलिद्दर होय जाइ छै सोचि सोचि कऽ मरि जाउ बेटा बेटी खातिर किछु नहि करि पयबहु अगर बेटा बेटी संस्कार दैके छै तऽ मेहनत करू अगर कोइ कोइ देखो गरीब आदमीक घरमे कोइ दारू पियक्कर होइ छै गाँजा भाँग पियाइ पियक्कर रहै छै आर बहुत सारा औरतकेँ दुःख दै छै बहुतसारा लोक औरत लातके मारल धरतीमे पेट सटाय कऽ रो रो कऽ बेटा बेटीकेँ लए कऽ चुपचाप र रहै छै आर बहुतसारा लोक जे की कहै छै हैह पुरुषकेँ की जरूरी छै हमहीँ पुरुष पुरुष बनि कऽ देखयबै आओर बेटा बेटीके पोसबै आओर किछु करबै अपना बेटा बेटीकेँ पढ़यबै सुख देबै आगाँ बढ़यबै तऽ ई लिए लड़का लड़की कोइ भेदभाद नहि छै आर अगर पति अगर खराबो हइ छै नशाकर पियक्कर तऽ ओकरा तऽ की कहै छै निश्चित है गाँजा भाँग पियल छोड़ि दे नहि जेतना सवाल चाहै छै ओतेक तोहर खराबी ओतेक गरम गरी करै छै ओतेक मारपीट करै छै तऽ पति जे करै छै अपन छोड़ि दौ जे करक छै करौ आर ओ आर औरत लोग अपन बेटा बेटीपर धियान दउ आओर किछु कामके बारे सोचो आओर बेटा बेटीक संस्कार दउ लेकिन हाथपर हाथ दऽ कऽ कानू पीटू मत कोइ तो एकदम जीवन त्याग दै छै कोइ मरि जाइ छै कटि जाइ छै ओ सँ की मिलै छै बेटा बेटीकेँ दुःख होइ छै आओर मर मरयवला व्यक्ति तो भगवानोके पास जगह नहि छै तऽ ईलिए बेटा बेटी खातिर सोचू आओर बेटा बेटीपर ध्यान दउ आओर किछु रोजगारके बारे सोचू अगर नहि मिलै छै ककरो कर कर्जो लऽ कऽ रोजगारके बारे सोचू कर्जो लऽ कऽ दोकान खोलू किछु भी बिजनेस करू किछु काम शुरू कर दहो लेकिन मरू मत आ सोचू मत सोचलासँ कनलासँ लोग भिड़ा अगर कनल जयबहो तऽ लोक एकदम सुनि लै छै पेटके बात लए लै छै खूब हँसै छै खूब मजाक उड़ाइ छै तऽ ई लि लिए भाय बहिन ककरो मौका नहि दउ सोचक आर कहनक आर ककरो हँसत आर मजाक उड़ायत लोक तऽ हइ छै जे दुःख हइ आर हँसी मजाक उड़ाय ई दुआरे ककरो भिड़ा नहि कहक चाही अगर कानयके चाही तऽ भगवानके पास जाय कऽ कानू आओर भगवानके कहू भगवान हमरा राह देखाउ जे बेटा बेटीकेँ पोसि सकियै लेकिन आदमी भिड़ा मत कानू रोजगारके बारे सोचो आओर बेटा बेटीक संस्कार दैके छै तऽ कामके बारे सोचो चाहे लोक लोक दुसे काम करनेसे बहुत लोक कहै छै ई काम कहै छै हनस्तै होइ छै काम करै छै तऽ हनस्तै होइ छै औरत लोग ई काम करयके नहि चाही काम करयके नहि चाही लेकिन किए काम करै छै की हनस्तै कोइ कमा कोइ कमाइ छै हँसि कऽ कोइ कामाइ छै कानि कऽ कोइ कमाइ कामाइ छै नाचि कऽ कोइ बहुत कुछ कए कऽ कमबै छै नाँचि कऽ गाबि कऽ आर कोइ मेहनतसँ लेकिन लोकके बापके किएक जाइ छै हँ काम करलासँ तऽ तो जे दुसयवला ओकरा दूसल छोड़ि दउ आर ओहि रोजगारपर लागू लेकिन ककरो बात मत सुनू आर बेटा बेटीक संस्कार मत बिगाड़ू आर जे व्यक्ति बेटा बेटीपर धियान नहि छै दया नहि छै लोगेपर धियान दै छै बेटा बेटीक संस्पकार बिगाड़ै छै लेकिन नहि लोकके बात नहि सुनयके चाही